हा घणेई चित्रकार पंहिंजी पेंटिंग ठाहिण जे टाइम ते पंहिंजी एक्रका एकाग्रता लाइ संगीत ॿुधंदा आहिनि छोकी उहे सोचंदा आहिनि की हुननि जो दिमाग़ु हिकिड़ी ई शइ ते स्थिर हुजे हिकिड़ी पंहिंजी पेंटिंग ते ऐं ॿियो पंहिंजे म्यूज़िक ते ॿियो को बि वीचारु हुननि जे दिमाग़ में न अचे ऐं आसे पासे वारा छा बि ॻाल्हाइनि पिया उहो न ॿुधण में अचे त न त उन ते उन्हनि जे कम ते थोरो डिस्टरबंस थींदो आहे ऐं कम धीरो थी वेंदो आहे उहो ओतिरो एकाग्र कोन करे सघंदा आहिनि पंहिंजो ध्यानु केंद्रित कोन करे सघंदा आहिनि मां हिन करे छा कंदी आहियां अगरि त मां को पेंटिंग ईअं ठाहियां पई त पंहिंजो पाण खे हिकिड़े रूम में बंदि करे छॾंदी आहियां दरु बंदि करे छॾंदी आहियां की ॿाहिरां को बि आवाज़ न अचे केर बि मूंसां न ॻाल्हाए ऐं मां ख़ाली पंहिंजी पेंटिंग ते ध्यान ॾियां ऐं अगरि मां लाइव लोकेशन ते ठाहियां पई त मां को बि पंहिंजो सुञाणप वारो माण्हू पाण सां गॾु कोन वठी वेंदी आहियां कि जो विच विच में मूं सां ॻाल्हाए या मुंहिंजो ध्यानु भटकाए त मां अकेलो ई वञणु पसंदि कंदी आहियां ऐं पंहिंजो कमु शांती सां करणु पसंदि कंदी आहियां